जय झूलेलाल अॼुकल्ह सोशल मीडिया एॾी वधी चुकी आहे त हर उमिरि जो इन्सानु चाहे उहो ॿार हुजे चाहे ॿुढो हुजे नौजवानु हुजे पंहिंजो अकाउंट सोशल मीडिया ते ठाहिणु ज़रूर पसंदि कंदो आहे ऐं हिन सोशल मीडिया जे ज़रिए ई जेके कलाकारु आहिनि जेके माण्हुनि खे हुनर आहिनि उहे जॻह जॻह ते पंहिंजो हुनर ऐं कला जो प्रदर्शनु करे था सघनि पंहिंजे हिक शहर में रही करे बि हो अलॻि अलॻि शहरनि में पंहिंजी कला जो प्रदर्शनु था कनि ऐं हुननि खे हुतां वाह वाही बि ॾाढी सुठी हासिलु थी थिए जीअं त मां हिकिड़ो सोशल मीडिया ते चैनल आहे सौरव जोशी आर्ट्स उनखे फोलो कंदी आहियां ऐं ॾाढो पसंदि बि कंदी आहियां त हो ॾाढी सुठियूं सुठियूं स्केच ड्राइंग एॾी सुठे नमूने सेखारींदो आहे त तव्हां सिर्फ़ उनजो यूट्यूब चैनल ॾिसी करे ई सुठी ड्राइंग स्केच करणु सिखी सखंदा आहियो बिना कंहिं ॿिए जॻह ते वञण जे घर वेठे हीअ मूंखे ॾाढी ॻाल्हि सोशल मीडिया वणंदी आहे